सिंधी भाषा जे उत्पति ऐं वंश जे बारे में पंज अलॻि अलॻि मत आहिनि पहिरियों मत आहे त हीअ सिंधी संस्कृत जे वचदा अपभ्रस जे माध्यम सां उत्पन थी आहे सिंधी हिकु स्वतंत्र भाषा ॿणिजी वई आहे डॉक्टर भलू चवनि था त सिंधी भाषा जी उत्पति सिंधु घाटी सां थी आहे मोहन जोदाड़ो जी खुदाई में सिंधी भाषा जी उत्पतिअ जो नओ अध्याय मिलियो आहे ऐं कुझु मत इहा आहिनि त सिंधी भाषा जी उत्पति पाकिस्तान ऐं भारत जे सिंधी माण्हू साथ ही आहे सिंधी भाषा पाकिस्तान ऐं सिंध प्रांत ऐं भारत जे राजस्थान राज्य में हिकु अधिकारिक भाषा आहे सिंधी भाषा खे ॾह अप्रेल उणिवीह सौ सठहठि जे एकवीह संशोधन अधिनियम जे अठी अनुसुचीअ में जोड़ियो वियो आहे सिंधी भारत जे पश्चिमी हिसे ऐं सिंध प्रांत में ॻाल्हाइण वारी प्रमुख भाषा आहे सिंधी ॿोली हिंदू समाज जी मातृ भाषा आहे सिंधी भाषा लॻभॻि सतरि परसेंट शब्द संस्कृत जा आहिनि सिंधी भाषा ॿ लीपियुनि में लिखी वेंदी आहे पहिरीं अरबी लीपी ऐं ॿी देवनागरी सिंधी भारत जे सिंध में ॻाल्हाइणु वारी हिकु मुख्य भाषा आहे सिंधी ॿोली असांजी मिठड़ी ॿोली आहे सिंधी माण्हुनि विरहाङे खां पोए पहिरी पाकिस्तान में रहंदा हुआ ऐं सिंधी ॻाल्हाईंदा हुआ पाकिस्तान में रहणु सबबि हुननि जी सिंधी ॿोली ॾाढी सुठी हुई ऐं उहे पंहिंजी मातृ भाषा खे ॾाढो प्यारु कंदा हुआ भारत पाकिस्तान जे वेरांडे खां बैदि सिंधी सिंध छॾे भारत अची रहणु लॻिया लॻभॻि ॿारहं लख माण्हू सिंध में अची छॾे करे भारत अची करे रहणु लॻिया हुननि ख़ून पसीनो हिकु करे महिनत कयूं हिन जहान में पंहिंजो नालो रोशन कयो हुननि मजदूरी कई महिनतूं कई पर कंहिंजे अॻिया पंहिंजो हथ न फैलायो हू त सिंध में बि पंहिंजा घर सोना सब कुछ छॾे भारत आहिया हुआ ऐं हुननि हार न मनी हुननि जी महिनतु रंग लाई अॼ जी तारीख़ में सिंधियुनि पंहिंजो ॾाढो नालो रोशन कयो आहे सिंधियुनि सिंधी ॿोलीअ जो नालो ॾाढो रोशन कयो आहे हुननि कॾहिं बि कहिंजे अॻिया हथ न फैलायो आहे हुननि पंहिंजी महिनतूं करे पंहिंजा घर ठाहिया बंगला ठाहिया ॾाढा हुननि सुठा कम कया ऐं अॼु इतिहास में हुननि पंहिंजो नालो रोशन कयो आहे